हमको फोन लेना है दस हजार से नीचे तक का दस हजार से नीचे का हाँ विवो का विवो विवो के लेबै विवो वाई ट्वेन्टी वन ए

बतेबै अहाँ तब नऽ हमे जानबै

हमरा फाइव जी लेना है हमरा फाइव जी लेना है

रेडमी रेडमी के रेडमी के बारेमे तनी बतैबऽ आ रियलमी के बारे मे तनी बताबऽ रियलमी रियलमी फाइव जी सेट जे सी ट्वेन्टी फाइव सी ट्वेन्टी वन अयलै आ फोर जी

ऐंऽ ऽ फोर जी ओऽ ऽ

नोकिया के जे एक ठो हम सुनले रहियै नोकिया के एक ठो विण्डो सेट आबऽ हय ओ विण्डो सेट हाँ जेकर कि एक्के गो बटम सऽ सब काम हुअ हय जइ से तीन गो ओ तऽ बारह तेरह सौ टकामे आबि जाय हय नऽ हँ तऽ ऊ बारह तेरह सौ रुपया भी नै लेना है मतलब बारह तेरह सौ रुपयाबला भी फोन नै लेबै हमे हमे हमरा चाहियै एण्ड्राइड सेट ही हूऽ ऽ ऽ